आं पुजा आं म्हाका हांव एक हांव म्युरल उलोयतां सो म्हाका एक ट्युरिस्ट गायड जाय आहलो जे म्हाका डिफरंट प्लेसीस दाखोयता तेशे कोन ओके चडशीं म्हाका न्हू प्लेसीस सावथाचे सावथाचे प्लेसीस चोवपा जाय आसले लायक डिफरंट बिचीस ओर डिफरंट प्लेसीस हिस्टॉरीक प्लेसीस बी कितें आसल्यार म्हाका तें चोवपा जाय आसलोलें सावथाचे प्रेफरेबली हय ओय चर्च टँपल चर्च टँपल बिचीस एशे को कितेंय आहा जाल्यार म्हाका चोवपा जाय आसलेलें डिफरंट डिफरंट कितें कितें म्हुणटालें होय होय फूल सावत जाला फूल सावथूय जाता ओ मुर्मुगांव स्पेसिफीक तालुका एक दिसा भितोर एकूय जाता मुरमुगांव तालुका जाल्यार एक ओके आहा पूण हांव थिंगां एक दोन तीन दिसा लागोन येयलोलें सो दोन तीन दिसा भितर फूल सावत जातलो न्ही होय आं आमी न्हू आम ओके आमी न्हू एक सो सात सात जाणां आसात सात ओके हय ओके अडल्ट आमी चार जाणां आनी चायल्ड तीग जायना

ओके आं ओके सो तांकां बितोर सोरपा एंट्री चार्जीस बी पोडटाय एक्स्ट्रा

ओके

होय ओके ओके ओके सो म्हाक कळपा जाल्लोले तुगे पॅकेजी ते सोगले हे येतो काय म्हूण लायक फूड फूड मागीर लायक रावपा प्लेस आनी ते बी सोगले येतले आं आं ओके ओके बोरें आहा ओके आं आं चल बरें या ओके ओके बरें